हल्लो हल्लो जी तव्हां हितां चौक मूं था ॻाल्हायो पिया अछा ही होलसेल वारो अछा तव्हां वटि हे मतिलबु मां बुटीक मों थी ॻाल्हायां मुंहिंजी हिते इन्द्रां नगर में बुटीक आहे हा त मूंखे कपिड़ो खपे तव्हां वटि साड़ियूं वग़ैरह आहिनि चिकन जूं हा अ अछा सभु ठाराहींदा आहियो त कहिड़े त कहिड़े कहिड़े कपिड़े में अछा

अछा हा ऐं ए हा ऐं ए रेंज कीअं कहिड़े हुन मां शुरू आहे तव्हांजी मतिलबु शुरूआति किथां अछा अछा हा अछा पंजाह मतिलबु ओतिरो वठिणो पवंदो ऐं अगरि इन्हीअ खां घटि वठिजे त अछा

न हा न त असां बि सिंधी आहियूं

हा त म मूंखे हिनमहिल मां अञा नओं खोलियो आहे बुटिक त सोचियां पई की मतिलबु कुझु लखनऊ चिकन वारो पूरो रखूं वैराएटी साड़ी थी वॻा थिया कुझु कॉटन में शिफ़ॉन में हा हा थोरो थोरो करे हा हा अछा टीं हज़ारें जो मतिलबु घट में घटि वठिणो आहे हा ऐं अगरि मां वधीक में वधीक में वठां त कुझु छूट ॾींदव जीअं मतिलबु जीअं ल न लख तूणी वठां त कुझु त छूट ॾींदव न

अछा अछा हा हा अछा हा हा हा ठी हा हा न ठीकु आहे पोइ मां इ हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल